اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہے جس کو ہم لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں جسے آپ کے گھرے میں کوئی آ گیا آپ اس کو لے آئیے تشریف رکھیں تو وہ بھی سوچتا ہے کتنا عزت والی بات ہے اردو زبان سے عزت ملتا ہے ایسے ہر جگہ اردو چلتا اچھا لگتا ہے مسجد میں بھی جاؤ استاد کو بھی استاد کبھی اردو زبان میں بولو وہ بھی اچھا سکھاتے ہیں جیسے ایسے بہت چیز ہیں جس کو اردو زبان میں بولا جاتا ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے دنیا کا ہر کونے میں چلتا ہے کہیں پہ بھی جائیے اردو زبان سے بات کریے کسی کو بلائیے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے سننے میں بھی اسی طریقہ سے جیسے اپنے گھر میں بھی بات کریے ادب سے بات کریے اردو زبان میں ابو جی جیسے امی امی وغیرہ کو بھی اردو زبان میں بولیے امی جی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے گھر میں بھی عزت رہتا ہے سب سب جگہ عزت سے بات کریے تو اور اچھا لگتا ہے سننے میں اور مدرسہ سے پڑھ کے آئیے تو اور اچھا لگتا ہے اس میں کہ بچہ مدرسہ سے پڑھ کے آیا اردو زبان میں بات کر رہا ہے سب سے ادب سے بات کر رہا اردو زبان ایسے بھی بہت اچھا چیز ہے سب کو بولنا چاہیے مگر کہیں کہیں پہ ہوتا ہے جو رے بھی کر کے بات کرتا تو اس کو سمجھا سمجھانا چاہیے ہمارا کام ہے مگر کیا کریں انسان تو بات ہی بولے گا نہ اس کو تھوڑی نا گھول کے پلا دے گا اردو زبان جس کو نہ آتا ہے اس کو کوشش کرنا چاہیے سیکھنے کے لیے جتنا سیکھ کے بولے اتنا فائدہ ہوتا ہے اردو زبان کے بارے میں اور یہ ایسا زبان ہے جو تا قیامت تک چلتی رہے گی اور چلنا بھی چاہیے کیوں اس کا فصیلت بھی بہت دور تک ہے